एक्क चीज दा बड़ा अफसोस ऐ जी के स्हाड़ा कल्चर जेह्ड़ा ऐ ना दिन ब दिन मतलब के खतम होंदा जा दा कोई टाइम ओह् बी ऐ हा जिसलै मतलब के ओह् राह्ड़े अज्ज कुसै गी पुच्छो बच्चे गी के राह्ड़े के होंदे न ते ओह् पता गै नी ऐं ते राह्ड़े के होंदे न कुसै गी होर अपने पराने त्यहार जिन्ने बी हैन ओह् पुच्छो कुसै गी पता गै नी ऐ बसाखी दा मेला होंदा हा हर जगह हर ग्रांऽ दे बेच्च एक्क प्वाइंट होंदा हा फिक्स होए दा पूरा ग्रांऽ उत्थै कट्ठा होंदा हा राड़ें आह्ले दिन बी उत्थै होंदा हा घरा दा खमीरे बनाने तंदूरी खमीरे बनाने तारोआं अम्ब लैने ऐं ते जाइयै उत्थै बौह्ना एक्क दूए कन्नै मेल मलाप बी होंदा हा सब किश होंदा हा ऐं ओह् खंदे हे बौंह्दे हे ओह् किन्ना प्यार हा किन्ना मतलब कि ओह् आपें बिच्चें अज्ज खतम ई होई गेदा अज्ज कुसै गी मतलब कि एह् बी नी पता के देयाली रक्खड़ी एह् छड़े त्यहार एक्क नांऽ दे रेही गेदे न ऐं लोह्ड़ी ऐ सिर्फ नांऽ दी ऐ स्हाड़े लोग मतलब के पता गै नी कुसै गी पैह्ली चीज ते एह् कि टाइम गै नी अज्जकल कड्ढा कोई बी होर एह् त्यहार ऐसा त्यहार ऐ स्हाड़ा कल्चर साढ़ा मतलब कि ओह् सब किश एह् हा लेकिन सारा किश खतम होई गेआ ब्याह् गै होंदे हुंदे हे पराने जुग च मतलब पंदरां पंदरां दिन मतलब के ब्याह् होना म्हीना म्हीना ब्याह् होना बरात औनी त्रै त्रै दिन चार चार दिन बरात रक्खनी उनेंगी रूट्टियां खलानियां उनेंगी सब सेवा करनी पूरी उंदी सारा मतलब के ओह् ओह् दिक्खियै इन्ना मन खुश होंदा हा इन्नी तबीयत खुश होंदी ही अज्ज ते बरात जां ब्याह् घैंटे दा ब्याह् होंदा सारा एक्क घैंटे च गै मुक्की जा कल्चर गै खतम होई गेआ एह्का अग्गें मतलब के कोई कुसै दा सगन गै औना होंदा हा पूरा ग्रांऽ जेह्ड़ा सद्धे दा होंदा हा पूरा ग्रांऽ औंदा हा चाऽ होंदा हा भाई फलाने दे घर ब्याह् ऐ जी फालने दे धाम ऐ जी फलाने दे जाना जी ओह् ऐ गै नी इस रेह्दा अज्जकल खतम गै होई गेदा तकरीबन तकरीबन लोग जेह्ड़ा ना अपना कल्चर छोड़ियै चाहे इसी एह् समझी लैओ कि कट शार्ट करै दे टाइम नी कुसै कोल ऐ जां एह् समझी लैओ कि लोकें गी मतलब के इनें चीजें दी फुर्सत गै नी ऐ हून के भई असें अपनी हैरीटेज जेह्ड़ी ऐ एह् रक्खनी चाहिदी के नेईं रक्खनी चाहिदी अज्ज दे जुग दे बिच्च हून फ्ही थोह्ड़ा जेहा टूरिज्म ने कीता हा मन बड़ा खुश होएया कि इक हैरीटेज बार त्रेई सितंबर गी होंदी ऐ ओह् उनें रक्खी ही ओह् बी ऐ कि पराना कल्चर अपना केह् होंदा के परानी स्हाड़ा खान पीन के ऐ फलां स्हाड़ा केह् मतलब के अस केह् केह् खंदे हे केह् नेईं खंदे हे स्हाड़ा डोगरें दे खाना जेह्ड़ा ऐ इन्ना रिच खाना ऐ इसदा कोई मकाबला नेईं ऐ होर ओह्दे च मतलब एह् उनें कोशिश कीती एह् करने दी असें बी ओह्दा उंदा साथ दित्ता बड़ा के भई हून जियां खमीरे होंदे तारूआं खमीरे होई गे घ्यूर होई गे ऐं खट्टे आलू होई गे ऐं एह् जेह्ड़ियां चीजां जेह्ड़ियां हां नारदाने दी चटनी होंदी ही एह् सारा सब डोगरा ओह् ऐ तो अज्ज कुसै गी टाइम गै नी कुसै गी जाच गै नी औंदी पैह्लै बनाने दी सिद्धी जेई गल्ल ऐ स्हाड़े देसी अपनी सब्जियां फल इन्ने ज्यादा हे अज्जकल नांऽ गै कुसै गी नी पता कुसै गी पुच्छो भई फलानी चीज पता ऐ तुगी ओह् आखदा ना असें नी पता ऐ जी क्योंकि आस्ता आस्ता आस्ता एह् खतम गै होंदा जा दा एह् हून मतलब के अस लोग जेह्ड़ा ना अस वैस्टर्न कल्चर अपनाना शुरू करूड़ेदा ओह् लोग स्हाड़ा कल्चर अपनाऽ दे इत्थै उलट होआ दा मतलब इत्थै उलट गै होआ दा जेह्ड़ा कि अस ओह् लोग मतलब अपना छोड़ियै मतलब फास्ट फूड जंक फूड छोड़ियै ते ओह् स्हाड़ी इंडियन मतलब के ओह् करा दे ओह्दे च गै मतलब स्हाड़ा भाएं अपने जम्मू कश्मीर दे लाई लैओ स्हाड़े जम्मू कश्मीर च ते इन्नी रिच मतलब के रैसिपीज़ न उंदा कोई मुकाबला गै नी ऐ ते बाकी ते सारा इयां गै ओह्दे कन्नै कन्नै गै स्हाड़े कन्नै पंजाब मिलदा थोह्ड़ा उत्थै बी ऐ लेकिन जो जम्मू दी चीजां न ओह् नी कुतै मिली सकदियां तुसेंगी होर उसलै लोकें गी उद्दम बी बी होंदा हा कम्म बी होंदा हा करदे हे सब किश हून ओह् चीजां रेहियां गै नी ऐ लोकें च केह् करी सकदा आस्ता आस्ता फिनिश गै होंदा जा दा कोशिश इ'यै ऐ कि बड़ा अच्छा मतलब के लग्गेआ के सेंटर गौरमैंट ने अपना एह् प्रपोजल रक्खेआ कि भाई इसी प्रमोट करो डोगरी गी तो एह्दे कन्नै कन्नै अगर मतलब थोह्ड़ा जेहा ज्यादा इनीशिएटिव लैङन ते होई सकदा स्हाड़े लोकें गी मतलब परतियै जेह्ड़ी डोगरा कल्चर जेह्ड़ा रिवाइव होई जा असेंगी फ्ही परतियै पता लग्गै के नेईं अस डोगरे बी केश ऐं स्हाड़ा कल्चर जेह्ड़ा रिचस्ट कल्चर जेह्ड़ा सारे कोला ऐं रिच कर्च कल्चर ऐ स्हाड़ा ऐ स्हाड़ा खान पीन स्हाड़ा रैह्न सैह्न स्हाड़ा मतलब के हर चीज जेह्ड़ी ऐ मेल मिलाप स्हाड़ा प्यार सब कुछ मतलब के अगर थोह्ड़ा जेहा ज्यादा इनीशिएटिव लै गौरमैंट ते एह् चीजां रिवाइव होई सकदियां न इंदे च कोई ओह् नी ऐ